इंटरनॅटा लागून जायते भुरग्यांचे हॅल्था इफेक्ट जालां जेन्ना आमी भुरगेपणां भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी भायर खेळटालीं वेग वेगळ्यो गॅम्स खेळटालीं आमकां हॅल्थ इश्यू आसनासले बट आतां भुरग्यां जायते हॅल्थ इश्यू जावपा लागले भुरगीं चोड टी व्ही पोयताय व्हिडियो गॅम्स हेळटाय मोबायलाचेर हेळटाय तेंक दोळ्यां इफेक्ट जाता मात्यां बीन आतां भुरग्यांनी खेळ्ळ जाल्यार तेमक स्कीन प्रोब्लम जाता तेंकां अस्तमा प्रोब्लम आसता यांग एजीचे भुरग्यांक अस्तमा येता जेन्ना आमी खेळटालीं तेन्ना आमी कांय प्रोब्लम जायनाहलें स्कीन एलर्जी बीन कांय आसनाहली आमी पडल्यार पूसा आमक कांय फरक जायना आत माशे पोडल्यार पासून भुरग्यांक मार पोटा आनी आतां भुरगीं चोड इंटरनॅटाचेरूय यूज कोताय व्हिडियो गॅम्स हेळटाय आनी पबजी गॅम्सूय जायतीं भुरग्यांची भुरग्याचे हेल्थ इफेक्ट जाला कोविडा टायमार जायते भुरग्यांक मैन प्रोब्लम जालां भायर ओसपा हेळनासतना भरगीं बसून रावताय इंटरनॅट हें चोड प्रोब्लम क्रिएट करता आतां यांग भुरग्यांक कित्याक तीं नेच्युरल एनवारमेंटां इन्वोल्वमेन्ट नाय तेंक मुखार मुखार हेल्थ इश्यूज जावपाक शेकता यांग एजिचेरूच हॅल्थ इफेक्ट जातोलो सो जेन्ना आमी आसतना तेन्ना आम चोड भायर हेळ्ळांय तेक लागोन सो आमी हेल्थान चोड बोरीं आसतात जेन्ना पयलींचो लोक इंटरनॅट जेन्ना नाशिल्लें तेन्ना तो टायमा लोक चोड हेल्थी आसतात ताक लागोन तीं मोर धेन नायन्टी इयर्ज पासून वोर्सां आसतात आनी आतां अेशें मातशे बॉल पसून आड्डोला भुरग्यांगे हात मोडटा सो जायतीं इंटरनॅटा लागोन भुरग्यां जायतीं इफेक्ट जाला नेच्युरली भुरग्यां एन्वायरंमेन्ट इन्वोल्वमेन्ट ना टी व्ही मोबायल चड भुरग्यांक इफेक्ट जाला कित्याक भुरगीं स्कुला सोन येल म्हुटरी फोकोत मोबायल घेवून बोसताय जेयत आसतोना मोबायल घेताय मोबायल घेताय न्हिदपा टायमा भुरगीं कन्टीन्युअसली धा पांच सो वोर पासून मोबायल यूज कोताय तेंक शिकपा पासून मोन ना फोकोत इंटरनॅट गॅम्स युट्यूब हाचेर आसता यूट्युबाचेर चोड व्हिडियोज बीन पोवपाक तेक लागोन दोळ्यांचो प्रोब्लम

रातभर म्युजीक इयरफोन्स घान बीन आयकताय तेक लागोन इंचरनॅटाचेर म्युजीक तेंय भुरग्यां इफेक्ट जाता आजकाल भुरगीं मातशें कितें जालें रोखडीं बोर ना पोटाय तेंकां हेल्थ इश्यू आयज रोखडो जाता माशे आड्डोल्यार पासून तेंक प्रोब्लम हें जाता पयलें पयलीं टायमार इम्पेक्ट जेन्ना जाला तेन्ना खूब कोवीड येल तेन्ना चोडकोन इम्पेक्ट जाल्लें कित्या तेन्ना भुरगीं चोड भितोरू आहलीं तेंक कांय नेच्युरल हें नाहलें